बिहारमे जैसे यूनिवर्सिटी हइ जैसे कि आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी ओकर बादमे शारदा यूनिवर्सिटी तो ई सबमे सब मतलब साइंस से ही एकरामे मतलब मिलैत छै टेक्निकल डिग्री आओर मतलब बहुत अच्छा एकरामे सीखएके मिलै छै यहाँ पे पढाइ भी बहुत यूनिवर्सिटी सब यूनिवर्सिटीमे पढाइ भी बहुत अच्छा होवे छै आओर आओर किछु किछु यहाँ पे आओर सबके भी एक आना चाहिए यूनिवर्सिटीमे आओर किछु किछु बहुत किछु यहाँ पे देखएके मेच्योर होवेके मौका मिलैत छै मतलब इन्सान यहाँ पे जे एलै तऽ ओ मेच्योर भी बनि जाइत छै जे नादान छै ओ सब बहुत अच्छासँ यहाँ पे सबचीज होवे छै आओर यहाँ पे कोइ चीजकेँ कमी भी नहि होवे छै आओर आओर ऐसे भी यूनिवर्सिटी छै तऽ बस यूनिवर्सिटीमे पढाइ लिखाइ सब चीज सही होवे छै हरेक चीज तो आओर आओर यूनिवर्सिटी तऽ यहाँ जैसे पूर्णियामे छै विद्या बिहार इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी